जेनाकि अहाँके यौ अहाँके हम कहलहुॅं खाना हमरा घरमे लेट भऽ गेल अहाँ के हम कहलहुॅं होटल सऽ खाना मंगबैके लेल ओ अहाँके बासी खाना अहाँके छलए ओहि खानामे अहाँके किछु जेनाकि स्वादिष्ट नहि लागल जेनाकि अहाँकेॅं हम कहलहुॅं यौ जे खाना बनाए कऽ लए कऽ आबय लऽ हमरा घरमे खाना से लेट भऽ गेल होटल सऽ कहलहुॅं जे खाना बनाए के लए के आबय लए ओहि खानामे अहाँकेॅं लेट लागल ओ खाना अहाँके स्वादिष्ट नहि लागल ओ अहाँके बासी खाना छलए जेनाकि अहाँकेॅं हम कहलहुॅं खाना यौ ओहि सऽ आगू बढबै कऽ खानाके नहि नीक खाना बनबैके कोशिश करू भेजू नीक खाना बनाए कऽ भेजू हमरा जेनाकि अहाँकेॅं हम कहलहुॅं यौ खाना बनाए कऽ भेजू